मै सुबह पहले उठती हूँ उठने के बाद वाशरूम जाती हूँ वाशरूम जाने के बाद नहाना धोना करती हूँ नहाने के बाद आती हूँ श्री भागवान को जल चढ़ाती हूँ जल चढ़ाने के बाद शीतला माता को जल चढ़ाती हूँ पूजा करती हूँ पूजा करने के बाद पूजा रूम में आती हूँ पूजा रूम में आने के बाद जो पूजा के मंदिर है उसमे लड्डू गोपाल का उ लड्डू गोपाल है लाड्डो गोपाल को स्नान करवाती हूँ स्नान करवाने के बाद उनको भोग लगाती हूँ भोग लगाने के बाद चन्दन लगाती हूँ चन्दन लगाने के बाद सभी देवता देवियों को पूजा करती हूँ पूजा करने के बाद आरती करती हूँ आरती करने के बाद भगवान को नमस्कार करके प्रणाम करके बाहर जाती हूँ अपने सास ससुर हसबेंड सभी लोग का पैर छूती हूँ जो अपने से बड़े लोगों है सभी का पैर छूती हूँ पैर छूने के बाद बेडरूम में जाने के बाद साड़ी कपड़ा पहनकर अच्छे से तैयार होती हूँ तैयार होने के बाद किचन में जाती हूँ किचन में जाने के बाद पहले किचन के दरवाज़े का पैर छूती हूँ वहाँ पैर छूने के बाद जाती हूँ चूल्हे का पैर छूती हूँ चूल्हे का पैर छूकर चाय बनाती हूँ चाय बनाने के बाद पहले सास ससुर को दे देती हूँ पी लेते हैं पी लेने के बाद तब उसको बाद में खाना बनाती हूँ खाना बनाने के बाद सास ससुर गौ माता को रोटी खिला लेती हूँ खिलाने के बाद उह लड्डू गोपाल को खाने का भोग लगाती हूँ भोग लगाने के बाद अपने सास ससुर हसबेंड अपने बड़े लोगों को और बच्चे लोगों को खाना खिलाती हूँ बर्तन साफ़ करती हूँ और वह जो त्यौहार पड़ता है जैसे कोई दिया बनता है कुछ पूड़ी पकवान बनता है तब पर भी भगवान को भोग लगाती हूँ लड्डू गोपाल को खाना बनाती हूँ सभी अप सभी मेरी घर के जो है औरतें सब एकजुट हम लोग बैठकर खाना खाते हैं खाना खाने के बाद हँसते बोलते वहाँ से किचन से बाहर आते हैं बाहर आने के बाद जो काम उम रहता है अपना काम कर लेते हैं काम करने के बाद जैसे हम लोग मतलब किसिर एम सी वगैरह आ जाए पीरियड वगैरह तो किचन नहीं किचन में जाते नहीं हैं न पूजा करते हैं न कोई सामान छूटे हैं दुरे से हम लोग सावधानी बरतते हैं और अपने बड़े लोगों का सबसे पहले अपने बड़े लोगों को खाना खिलाती हूँ खाना खिलाने के बाद अपने खाना पीना होता है खाने पिने के बाद फ़िर उसके बाद जो भी जैसे तीज है होली है दीपावली है दीपावली के दिन सुबह खाना बनाकर शाम को भगवान के पास आकर आरती पूजा होता है आरती पूजा होने के बाद दीप जलाती हूँ दीप जलाने के बाद उसको तब सभी लोग बैठकर अपना गाना बजाना होता है गाना बजाना के बाद खाना खाए जाता है होली पर सुबह हम लोग उठ के की नहा धोकर जाकर हूँ किचन में खाना नहा धोकर किचन में जाकर खाना बना लेती हूँ खाना बनाने के बाद होली पूरी फैमिली के साथ मौज मस्ती करती हूँ होली खेलती हूँ होली खेलने के बाद नहा धोकर रंग अबीर गुलाल सभी को लगाती हूँ अपने बी बड़ो का पैर छूती हूँ पैर छूने के बाद अपने सभी बड़े के साथ बैठती हूँ